पहले रऽ समयमे सती प्रथा एगो अइसनो प्रथा रहै जेकरामे अगर ओकर पति मरि जाइत छलै तऽ ओकरे चितामे ओकरा झोकि देल जाइत छलै चाहे ओ दोषी रहै कि चाहे ओ किसी भी कारणसँ मरै लेकिन दोषी ओकरा पत्नी ही रहै छलै एकरे इएह मनहूस छलै एकरे कारण ओकर जान गेलो छै इसीलिए ओकरा आगमे झोकि देलो जाइत छलै ओकर बच्चा रहैत छलै सब अनाथ भए जाइत छलै दुनूके आगिमे झोकी देल जाइत छलै अइसन घटिआ प्रथा छलै बहुत आदमी रऽ एकरामे जान गेलै इसीलिए ज्योतिबा फुले छलै एगो नेता वही एकरा विरोध करलकै विरोध करलकै तऽ एकरासँ बहुत आदमी रऽ जान बचलै बहुत अइसन विधवा छलै जकर जान बचलै नहि तऽ एकर अभी तक चलतियै बहुत अइसन महिला रहतियै जे बिना गलती रऽ बिना कसूर रऽ जान चली जतियै ओकर बच्चा ओकर परिवार सब अनाथ हो जतियै इसीलिए ई सुनी ध्यानमे रखते हुए नेता छलै महान महान नेता छलै जे ध्यानमे रखलकै एकरा आओर ई प्रथा खतम करलकै ई प्रथा जे छलै समाज रऽ बहुत ही दुश्मन छलै बहुत आदमी रऽ जान लेलकै ई बिना बिना कसूर रऽ ओकर जान गेलै चाहे गलती ककरो रहैत छलै कोइ अपना कारण मरैत रहै लेकिन एकरामे ओकर पत्नीके आगिमे झोकि देल जाइत छलै इसीलिए ई प्रथा खतम करल गेलै